हमारे मोदी जी और योगी जी बहुत ही अच्छा नेता हैं उनके आने के वजह से अपने हमारे देश में बहुत ही काम हो गया जैसे की गरीबों को राशन मिलने लगा और उनके लिए शौचालय भी बनवा दिया और बहुत से ऐसे काम हैं जो करवाए जैसे की रोड बनवाई लगी और सबसे अच्छी बात है जो उनके आने के वजह से मोदी जी की आने के वजह से उनके उनके राज्य में उनके राज्य में उनके राज्य में राम मंदिर बन गया राम मंदिर बन गया यह भी जो है तो बहुत ही अच्छा काम हुआ और यो योगी जी बहुत ही ऐसे काम है गरीबों को मदद करते है योगी जी मोदी जी बहुत ही अच्छे नेता है और वह उनके आने की वजह से बहुत ही ऐसा काम है जो हो गया जैसे जैसे रोड अच्छे बन गए ऐसे बहुत से बनारस में मेट्रो इस्टेसन बनने लगा और बहुत जैसे गरीबों के लिए उनके बच्चों के लिए प ड्रेस कापी जूता यह सब की व्यवस्था भी कर दी स्कूल में भी बहुत व्यवस्था किए हैं और बच्चों के लिए भी बहुत व्यवस्था किए हैं और बूढ़े बड़ बड़ बूढ़े बूढ़े व्यक्तियों के लिए पेंसिल उन्सिल पेंसिल उन्सिल का लिए इंतज़ाम करवा दिए हैं उन लोग को अपना पैसा भी मिलता है बहुल्य ऐसे किए हैं जो खेत खेत के वजह उथाव से भी उन लोग को पैसा मिलने लगा है गरीबों को गरीबों को बहुत मदद किये है मोदी योगी जी प्रधानमंत्री मोदी जी बहुत अच्छे नेता हैं जो कि उनके आने की वजह से राम मंदिर भी बन गया है और राम मंदिर बन गया औ किसी के राज्य में भी राम मंदिर नहीं बन सका लेकिन उनके अपने राज्य में राम मंदिर बनवा दिए ब उनकी बहुत ही काम करवाए जैसे अभी रोड बनवा दिए जो कि रोड कभी नहीं बन सकता था वह भी रोड बन गया वह भी आज बनने जा रहा है उनकी म उनकी वजह से वह मानव जाए तो बहुत ही अच्छे नेता है और उनका बहुत ही अच्छा कम काम किए हैं उन लोग बहुत ही अच्छा काम किए हैं जितना भी इधर बरे में हमारे तरफ़ जितना भी बाथरूम उथरुम बना सब योगी मोदी जी भा से बना है बहुत अच्छे नेता हैं वह और जितना और जितना भी मतलब लोग हैं उतना भी बहुत अच्छा बनवाए हैं और बच्चों की बात की जाए तो उन लोग बच्चों को भी बहुत अब बहुत सारी स्कूल सुविधा दिए हैं जैसे बच्चो के लिए बैग ड्रेस ओकरा बाद उसके बाद जूता वह बहुत से ऐसे व्यवस्थाएँ हैं जो आप योगी मोदी जी ने दिया है उसके बाद गरीबों के लिए बहुत गरीबों का बहुत मदद करते हैं जैसे उनके लिए राशन भी गई जो खाने के लिए खाने के लिए उन लोग को पास नहीं था उन लोग के लिए राशन करवा दिए उसके बाद उन लोग का रहने के लिए घर बनवा दिए बहुत से ऐसा काम है करवा दिए समूह व्मुह वाला भी गाँव खोलवा दिए जो गरीबों को तो गरीबों उनका मदद से हो सके जब वे लोग अपनी विधि विभाग के साथ नहीं कर सकते वे लोग के लिए भी बहुत जैसे करवा दिए है जो अब कर सकते हैं और उमानो बहुत यक्ष नेता हैं मोदी जी मोदी जी की आने की वजह से बहुत सी होता है जो सुधार गए बनारस में स्टेडियम बनने जा रहा है राम मंदिर बन गया राम मंदिर का आयोजन कर दिया मानों तो बहुत अच्छा मंदिर बनाए हैं बहुत ही अच्छा मंदिर बनवाए हैं और उनके आने से देश में बहुत ही ज़्यादा सुधार हुआ है पिछले नेता के वजह से कुछ नहीं सुधार हुआ था इस बार जो नेता आपने प्रधानमंत्री मोदी जी के आने की वजह से खुद इण्डिया में सुधार हो गया है जैसे की गरीबों की बहुत मदद हुई है की जैसे राशन मिलने लगा उन लोगों को और उन लोग को राशन मिलने लगा और उनके लिय घर में शौचालय भी बनवा दिए उनके रहने के लिए घर बनवा दिए है बहुत से ऐसे जगह है जो बनवा दिए हैं और बहुत से बहु का बहुत से ऐसे ओथा सब जो बनवा दिए हैं और मानो कि हम लोगों को बहुत काम हुआ है रोड रोड वोड की बहुत काम करवाए हैं बनारस को बनारस भी एक दम चमका दिए है मोदी जी एक दम मानों की एक दम गरीबों की बहुत मदद करते हैं बहुत मदद किए हैं बहुत मदद किया की उन लोग को राशन मिलने लगा कम कम खाने उने लगे उन लोग ऐसे उन लोग को राशन मिलने लगा अब बच्चों के लिए ड्रेस जूता का कापी इन लोग भी मिलने लगा और दिव्य स्थल को बहु बहुत अच्छा बना राम मंदिर बनवा दिए सबसे अच्छी बात तो यही है राम मंदिर बनवा दिए इतना अच्छा मंदिल बनवाए हैं क्या ही कहते मोदी योगी अच्छा नेता हैं वे बहुत निष्ठ किम और ग़रीबों को तो बहुत बहुत मदद किए हैं लॉक डाउन में बहुत ही मदद किए हैं गरीबों को और बहुत ही मदद किये हैं उनको रहने गरीबों के रहने के लिए मतलब जो लो लोअर काष्ट के जो लोग है उनको लिए घर वह बनवा दिए है बहुत ही अच्छा हम लोग को खाने के लिए राशन भी उपलब्ध करवा दिए हैं और उन लोग को रहने के लिए घर बनवा दिए हैं उनके बच्चों के अच्छी शिक्षा के लिए अच्छी शिक्षा के लिए उनके लोग को अस्सी बच्चों के अच्छी शिक्षा के लिए ड्रेस यूनिफार्म सब चीज़ अब जी उलने के साथ साथ यह सब यह सब भी दिवाले लगे हैं और बहुत ही अच्छा काम करने लगे हैं हम लोग बहुत ही अच्छा मोदी जी को माना जाएँ तो बहुत ही योगी बाबा भी जितना भी उनके पहले तो यह ऐसा था की कोई भी टहल वहल नहीं सकता था बाहर निकल के घूम नहीं सकता था अब तो यो योगी बाबा के इस चलते सब लोग अच्छे से जी रहे है अच्छे से खा पी रहे हैं अपने मन से घूम रहे हैं जहाँ मन कहाँ जा रहे हैं जितने मन करे उतने बजे आ जा रहे हैं उनके मनम यह सब हो रहा है बहुत अच्छा रोड वोड बन रहे हैं बहुत अच्छे एक दम सब बहुत सी अच्छी जगह है बनारस में मंदिर बनवा रहे हैंबहुत ही ऐसे जगह है जो बनवा दिए मतलब देश के बहुत विकास हुआ है मोदी योगो जी के आने की वजह से